नमस्कार सर आप फन एंड फ़ूड रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी सर सर मैं परिहार नगर से नंदिनी बात कर रही हूँ सर अभी आपके रेस्टोरेंट में क्या डिस्काउंट चल रहा है क्या ऑफ़र चल रहा है सर जी सर और क्या आप आपकी क्या लिस्ट है विशेष प्रकार के आपके क्या मतलब फ़ेमस है आपके रेस्टोरेंट का एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था मैं मैं फर्स्ट टाइम आपके यहाँ पर ऑर्डर कर रही हूँ सर जी सर ओके सर ठीक है सर तो आप ऐसा कीजिए एक चाट पपड़ी चाट दो प्लेट और एक थाली और एक रवा दोसा और एक चाऊमीन कर दीजिए सर जी सर ओके सर तो आप यहाँ परिहार नगर अस्सी फुट रोड और ये मेरे नम्बर हैं सर जितना जल्दी हो सके भेज दें और थोड़ा मतलब गर्म रखना यह जो सांभर वगैरह है साथ में गर्म भेजना और चाऊमीन भी गर्म रखना सर ओके सर पेमेंट ऑनलाइन या कैस ठीक है सर मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ ठीक है सर तो आप थोड़ी डिलीवरी जल्दी करवा देना और कान खाने का ध्यान रखना तो पैकिंग अच्छी करना था क्योंकि इतनी दूर से आएगा तो थोड़ा चांस रहेगा ख़राब होने का ओके ओके सर धन्यवाद सर